शेतकारांच्या कर्ज मुक्ती विशीं खबर आसा अं शेतकाऱ्यांक ताची भरपूर मदतूय जाता पूण ही जी कर्ज मुक्ती योवजना आसा ती चडशे आमचे खूब पावस पडलो आनी पिकांची जर हानी जाली जाल्यार आसता किवां एक एक दां वादळ येता वादळान पिकांची पिकां पिकयिल्लीं ना जातात आनी शेतकाऱ्यान इतले घाम कश्ट काडून इतले हें केल्लें आसता ते तोंडार पावपाचे टायमार तेचें ना जाता आनी तेका लागून तेका थोडो तरी मोबदलो मेळपाचो म्हणून ही सरकारान ही योवजण राबयिल्ली आसा कर्ज मुक्ती विशीं आनी तेचो फायदोय घेवूं येता फक्त तेचे मापदंड म्हणजे तेचे कितें आसा की एक थारावीक हेक्टर्स जमीन तेची थारावीक एकर जमीन अशी तेची आसपाक जाय सारखीच